मां दीपिका एम पी जी आहियां ऐं मुंहिंजी शादी महाराष्ट्रा जलगांव में थी ऐं मसां पोइ वरी हिकु शादीअ खां पोइ पंद्रहंनि ॾींहंनि खां पोइ असां हनीमून करणु गोआ वियसीं गोआ में असां पंज ॾींहं हुते हनीमून मनायोसीं हुनखां पोइ वरी शिरडीअ वियासीं नासिक विया त त्रिम्बकेश्वर वियासीं हुतां असां रिटन आहियासीं हुनखां पोइ वरी असां गुजरात में शिफ्ट थियासीं गुजरात में असां मुंहिंजी शादीअ खां छह महिननि खां पोइ असां गुजरात में लॾियसीं गुजरात में अचण खां पोइ वरी साल खां पोइ वरी मूंखे हिकु गुड़िया ॼाई गुड़िया उहा ॾेढ ॿी साल जी थी हुनखां पोइ वरी हिकु मूंखे बबु ॼायो अॼु मुंहिजी गुड़िया पंद्रहं सालनि जी आहे हाणे मां बबु आहे ॿारनि सालनि जो ॿई पढ़ाई कंदा आहिनि इंगलिश मीडियम में पढ़ंदा आहिनि मुंहिंजी गुड़िया पढ़ाई में ॾाढी होश्यारु आहे मुंहिजा हस्बैंड बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं मुंहिंजी फैमिली शॉट फैमिली आहे ऐं मुंहिंजी शादीअं खां ॾह सालनि खां पोइ मुंहिंजी ससु गुजारे वई ऐं मुंहिंजो सहुरो अञा आहे असां घर में पंज भाती आहियूं ॿी मुंहिंजी हिकु निणान बि आहे असां हर फंक्शन सुठी तरह मल्हाईंदा आहियूं असांजे दीवाली हुजे होली हुजे होलीअ में असांजे हिते सूरत में सिंधुवाड़ी में सुठी तराह फंक्शन मल्हाईंदा आहिनि रंगु खेॾंदा आहियूं मस्तु इन्जॉय कंदा आहियूं तिरमुरीअ ते बि ॾाढो असांखे ॾाढो सुठो मज़ो ईंदो आहे सूरत में हर फंक्शन सुठी तरह मल्हाईंदा आहियूं असां कहिड़ो बि फंक्शन हुजे ॾाढो असांखे मज़ो ईंदो आहे ॾिआरीअ ते बि असां फटाका फोड़ंदा आहियूं मूंखे फटाकनि फोड़नि में ॾाढो इंट्रस्ट आहे मां मुंहिंजी गुड़िया खे बि ॾाढो इंट्रस्ट आहे मूंखे ॾिसी उहा बि ॾाढा फटाका ॿारींदी आहे ॿियों असां मां मतिलबु हाणे सिआरे जी मूंद आहे जीअं त असांखे मुठियण ठाहिणु मूंखे मुठयनि ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां मुठया ॾाढा मस्त ठाईंदी आहियां हाणे मुंहिंजी निणान जी धीउ जी शादी हुई हुनमें बि मां हुनखे इकवंजाहु मुठयां ठाहे ॾिनामांसि हीअं टंकी भरे ॿियों असांजी हाणे निणान जी शादी हुनमें बि ॾाढो मज़ो आहियो सतपुड़ा बि असां ॾाढा मां ॾाढा सुठा ठाहींदी आहियां ॿियों मुंहिंजे घर में असांजी सूरत जी अहिड़ी फेवरेट डिश आहे आलू पुरी मुंहिंजा ॿार ॾाढा शौक़ सां खाईंदा आहिनि आलू पुरी ॾई वड़ा खाईंदा आहिनि असांजे घर ईअं डिशियूं ठाईंदा ई रहंदा आहिनि कंहिं महिल थेपला कंहिं महिल ॾई कोकी कंहिं महिल ईदड़ा कंहिं महिल खमण हाणे बि मां सूजी खा खमण ठाहे करे आई आहियां मुंहिंजे ॿारनि खे खमण ॾाढी फेवरेट डिश अथनि इटली सांभर ॿियों आलू पुरी इहे सभु ॾाढी शौक़ सां वणंदा अथनि ऐं ॿियों मुंहिंजा हसबैंड बि ॾाढा सुठा आहिनि असां फैमिली ॾाढी मस्तु ख़ुशीअ सां रहंदा आहियूं असांजे घरु भाऊ मां सिलाईअ जो कम बि ॼाणंदी आहियां मां ड्रेसूं सिबंदी आहियां ब्लाउज़ सिबंदी आहियां सिलाई आहियां सिलाई में मां ड्रेसूनि जा पेटन बि खटी वेंदी आहियां मुंहिंजी सिलाई में फिनीशिंग बि ॾाढी सुठी आहे मां पंहिंजी ज़िंदगी ॾाढी सुठी तरह जीअंदी आहियां भले मां सिलाई कंदी आहियां घर जो कम बि कंदी आहियां पर मां हमेशा खुश रहंदी आहिया ऐं ॿारनि खे बि चवंदी आहियां हमेशह पढ़ाईअ में सुठी तरह अॻिते वधंदा रहो मुंहिंजी गुड़िया ॾाढी होश्यारु आहे पढ़ाईअ में उहा ट्यूशन बि न वेंदी आहे ऐं घर में ई पंहिंजो सॼो कंदी आहे बबु वरी बि हले ठीक आहे उहो पढ़ाईअ में पर ॾाढो सुठी तरह ॿई पढ़ाई कंदा आहिनि मां हिननि खे सुब रोज़ चवंदी आहिनि कि रोज़ सुबुह उथी करे जपजी साहिब जो पाठ कयो उहे बि सनानु करे पंहिंजो जपजी साहिब जो पाठ कंदा आहिनि पोइ पढ़ाई ते वेंदा आहिनि मां बि टिकाणे वेंदी आहे रोज़ु कंहिं महिल न बि वञी सघंदी आहियां पर घर में पाठ कंदी आहियां गुरू उथारंदो आहे अमृतवेलो विच में मां चालीहो बि कयो हुओ ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पर मां थोरी घर जी परेशानी जे करे मतिलबु अमृतवेलो न वञी सघंदी आहियां पर मां घर में पाठ कंदी आहियां ॿियों असांजे में कस्टंबर बि मुंहिंजा सभु ठहियल ई आहिनि सिलाईअ जा बि उहे बि सभु ईंदा ई रहंदा आहिनि मुंहिंजी सिलाई ॾाढी वणंदी अथनि कंहिं महिल मां न हुजा त हुननि खे ॿिए कंहिंजी सिलाई बि सम्झ में ईंदी अथनि भई चवंदा आहिनि तव्हांजे अलावा असांखे कंहिंजी सिलाई सम्झ में नथी अचे ईअं करे मां पंहिंजो सुठी तर कंदी आहियां ऐं असांजे जीवन में असां मां बि ॾाढा दुख ॾिठा आहिनि पर मींस हा मी नंढो बबु हुओ त हुनखे उहो मुंहिंजे पेट में ई उहो मुंहिंजी सस खे अटैक जी प्रॉब्लम हुअसि हर ॿी महिने अटैक जा ऑपरेशन पिया थिअनि हाट जा आख़िर हूं पोइ मुंहिंजी वरी ससु वरी हिक न टे दफ़ा मां मुंहिंजे बबु पेट में त टे दफ़ा हुन जो ऑपरेशन थियसि पोइ वरी उआ वरी बि सही हुई दो हज़ार ग्यारह में मूंखे हिकु बबु ॼायो हुन खां पोइ सत साल में मुंहिंजी सस जी तबीअत सही हुअसि हो सते साले खां पोइ इहा अचानक कुश बि न हुअसि सुठी भली राति जो खाई पी सुम्ही सुबुह ॾिसूं था आहे ई कोन मुंहिंजी सस बि खीचा वीचा बि कंदी हुई असांजी थोरी स्थिती बुरी सारी अञा सूरत में असां शिफ्ट थियासीं असांजो धंधो न पियो लॻे त पोइ आख़िर मां बि सिलाईं कंदी हुअमि पहिरियां असांजी दुकानु हूंदो हुओ पर वरी उहो अतिक्रमण जे करे तोड़े छॾियऊं त पोइ असां घर में ई सिलाई विलाई जो कंदी हुअमि मुंहिंजी ससु खिचन पापड़नि जो बि कमु कंदी हुई ऐं इहे बि सर्विस कंदा हुआ हाणे बि असांजे इहे सर्विस कंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो सहुरो बेड ते आहे हुन खे मतिलबु रिटायर आहे उअ कुझु बि न हुनखे डिप्रैशन जी प्रॉब्लम अथसि ऐं मुंहिंजो हिकु वॾो ॾेर बि हो मुंहिंजी शादीअ खां पहिरें उहो गुजारे वियो रेल एक्सीडैंट में त उन उन जे बि हो हुते सूरत पहिरियां असां जलगांव में रहंदासीं त उहो पंहिंजी भेण खे हिते वठणु आहियो भेण खे वठणु आहियो त पोइ जीअं ई वठी पोइ वञेसि त नंदुरबा स्टेश न ते हुनजो एक्सीडैंट थी वियोसि ईअं करे हुन हुननि हुनखे बि वीचारे खे ॿ महीना ई अञा शादीअ कए थिआ हुअसि ऐं गुजारे वियो हुनजी ज़ाल बि कल्याण जी हुई त पोइ हुआ वापसि हली वई वीचारो सुठो भलो ॾाढो मस्त हूंदो ॾाढो होश्याअरु हूंदो हुओ स्माट हूंदो हुओ सभु ॿुधी वाइड़ा थिआ हुन जी मौत ख़बर ॿुधी वरी ॾहनि सालनि खां पोइ मुंहिंजी वरी शादी थी मुंहिंजे घोठ खे बि ॿ मासियूं अथसि हुते नानी अथसि जलगांव में मुंहिंजा चाचाणा हुआ जलगांव में असां हिते शिफ्ट थियसि त हिते मुंहिंजी निणान मुंहिंजी हिते आहे मुंहिंजी सहुरे भेण हिते आहे हुननि जी फैमिली बि सुठी अथनि सभु सुठा आहिनि असांजा जीजाजी बि सुठा आहिनि हुनखे टे गुड़ियाऊं अथसि मुंहिंजी निणान जी धीउ जी हाणे शादी थी हुन जे थियसि आनंद में सूरत जे पासे में आनंद आहे पर उहा लंडन शिफ्ट थी वई हुन लंडन में हुन जो ॾाढो सुठो अथसि लंदन में जाम मस्तु अथसि हिन जा अलॻि ई हिकु माहौल आहे लंदन जो बि हुते पघारियूं सुठियूं आहिनि असांजे जीजा जी बि कम से कम ईअं जॉब में ॿ लख खनि कमाईंदो आहे हाणे असांजी जेकी गुड़िया जंहिंजी शादी थी हुआ बि जॉब कंदी त हुन जी बि कम से कम ॾेढ लख पघारु ईंदस उहो बि ॾाढो ख़ुशि लॻंदी आहे की लंदन में ॾाढो सुठो आहे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुते ॾाढी घुमणु लाइ ॾाढा ॾाढा सुठा सुठा स्थान आहिनि सूरत में बि ॾाढा सुठा आहिनि अंबाजी मंदिर आहे इस्कॉन मंदिर आहे ब्रिश्टीन ते असां घुमण वेंदा आहियूं सीटी लाइट ते टेउराम आश्रम आहे ॿियों हेॾे जाम सुठा सुठा आहिनि ॾिसणु लायक सरोली आहे सुआली ब्रिज ते वेंदा आहियूं असां ॿियों हेॾे नारेश्वर वयूं असां घुमणु सूरत जे पासे में ई आहे नारेश्वर हुते बि घुमी ईंदा आहियूं हुते मस्तु सनान लाए आहे मस्त इहो गल्टेश्वर आहे असां त सूरत में जाम घुमदा आहिनि कहिड़ो बि बसि त्योहारु हुजे ऐं असां घुमणु हली वेंदा आहियूं ब्रीचिन ते ॾाढो मजो ईंदो आहे हाणे बि मां हिनजो सॻिड़ो छोड़ियो त नदीअ ते असां विझण वेंदा आहियूं सॻिड़ो छोड़ण असांजे हर त्योहार में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सिआरे में त ख़ासि करे हाणे जीअं तिरमुरी थी अचे त तिरमुरीअ ते बि ॾाढो सुठो मज़ो ईंदो आहे